मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे स्कूल में लाइब्रेरी तो नहीं थी हम अपनी दो स्कूल की जो कक्षा में जो किताबें लगती थी वही विषय अपने घर पर ला के पढ़ते थे जैसे हिन्दी भाषा विज्ञान भूगौल इतिहास नागरिक शास्त्र सहायक बचन ये किताबें जो पढ़ाई जाती थी वो घर पर पढ़ते थे पर मैं समझती हूँ अभी लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी में सारी जो पुस्तक प्रेमी होते हैं जिनको अलग अलग विषयों में पढ़ना होता है वो लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है वहाँ पर जो अपना जा के वो पढ़ सकता है कोई भी विषय में पढ़ सकता है बच्चा और जो बच्चे ग़रीब है उनके लिए भी तो लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी जगह है जा के वो अपनी वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मैं तो चाहती हूँ लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में ताकि सब अपने जा के वहाँ पढ़ाई कर सकें